مجھے بہت ساری بائک پسند ہے اور ان پر سواری کرنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے جیسے رائل انفیلڈ پیشن پرو ہارلے ڈیوڈسن پلسر وغیرہ میرے پاس ہانڈا کی گاڑی شائن ہے شائن بہت اچھی گاڑی ہے اس ہانڈا کا گاڑیوں کا جتنی ایسی گاڑیاں ہیں ان کا پک اپ بہت اچھا رہتا ہے اس لیے گاڑی ہمیں بائک ہانڈا اچھی لگتی ہے اور ہم نے قریب تیس ہزار کی بائک خریدی ہے لیکن اس کی کنڈیشن بہت اچھی ہے کنڈیشن بائک کے سفر کے لیے مجھے پیشن پرو اور ہانڈا شائن پسند ہے